جی ہاں میں نے کبھی تو دوڑ میں حصہ نہیں لیا ہے لیکن اپنے اسکول کے زمانے میں دوڑ میں سب سے آگے رہتا تھا وہ عمر کی تقاضہ ہو گئی ہے اور اتنے ٹائم بھی نہیں ملتے ہیں کہ اس چیزوں پر دھیان دیا جا سکے ہاں لیکن دوڑ بہت ضروری ہے صحت کے لیے بھی تندرستی کے لیے روزانہ کم سے کم پانچ کلو میٹر یا دو کلو میٹر دوڑنا چاہیے دوڑنے سے کیا رہتامی امیونٹی سسٹم برقرار رکھتا ہے اور دوڑ سے صحت بھی بنی رہتی ہے اور بہت سارے ایسے بیماریوں سے محفوظ رہتی ہیں لیکن ہمارے پاس اب اتنی ٹائم بھی نہیں ہے اور پڑھائی میں اتنی مشقت ہو گئی ہے اتنے مشرو مصروف ہو گئے ہیں کہ دوڑنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے ویسے دوڑنے سے بہت ساری چیزیں حاصل بھی ہوتی ہے جیسے پولیس میں دوڑنا ان سب چیزوں میں دوڑ نکالنا بہت ضروری ہوتی ہے ہاں کبھی کبھی دوڑ لیتے ہیں کچھ کچھ ٹائم دوڑ لیتے ہیں لیکن دوڑنے سے اب زیادہ حخن ہو جاتی ہے لیکن دوڑنا بہت ضروری ہے ہر انسان کو اپنی زندگی میں صبح صبح تھوڑی بہت ورزش کرنی چاہیے وہ دوڑ کی شکل میں ہو یا یوگا کی شکل میں ہو دوڑ ہر انسان کو ضروری ہے چاہے وہ بچے ہیں جوان ہو یا بوڑھے ہوں دوڑنے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اگر بچے ہیں اسٹوڈینٹ ہیں تو آگے چل کر کے کسی چیز میں نکالنے کے لیے دوڑ نکالنے کے لیے آگے چل سکتے ہیں ریسنگ میں چل سکتے ہیں ہاں دوڑ لیکن دوڑنا بہت ضروری ہے